असांजे मिट माइट ऐं साहेड़िनि जो चवणु हुयो त लोनावला में बाइक ते वञण जो मज़ो ई अलॻि आहे त मां पंहिंजे मुड़ुस सां गॾु बाइक ते लोनावला वयमि रस्ते ते जाम मज़ो पियो अचे ऐं हवा बि जाम वणंदड़ु हुई हाइवे ते वधीक ट्रैफिक बि कोन हुई छो त उते गाॾियूं जाम तेज़ भॼाईंदा आहिनि त उते हादिसो थियण जो डपु हूंदो आहे पर असां लोनावला सुखु सां पहुतासीं ऐं काई तकलीफ़ न थी छो जो रस्ते ते छो जो रस्ते ते काई तकलीफ़ न थी पान डंड ॾिसण लाइक़ु आहे उतांजी उते असां वयासीं उतां जो नज़ारो जाम सुठो हुयो उते बाइक ते अस बाइक हुई त असां जिते किथे आराम सां घुमूं फिरूं पिया उते रस्ते ते होटल अचनि पिया वॾा ऐं नंढा दुकान अचनि पिया त उते असां खाधो पीतो खाऊं पिया जूस पियूं पिया ऐं चांहि पियूं पिया उतां जी चिकी ऐं चॉकलेट फज मशहूरु आहे त उहो असां पंहिंजे घर वारनि जे लाइ वठी आयासीं ऐं जाम ख़शी थी जाम मज़ो आहियो